म्हाका आवडटा ती पयलीं म्हण म्हटल्यार आपूण बरो तर जग बरें तशेंच आनीक दोन आसा आनी ती आमची गांवांतली सगळीं अशी खूब फावटी वापरतकाय बी म्हटल्यार कुत्र्याची शेपटी वांकडी ती वांकडी ताका दिसर रळ जावची ना आनी तिसरी आसा ती